असैं ना अपनें घर थोह्ड़े साल पैह्लैं गवां रक्खी दियां हां में उंदे च दिक्खेआ हा कि फुट्ट ऐंड माउथ डिसीज़ उनेंगी होआ हा पता नी पैह्लैं इक गी होआ ओह्दे कन्नै बाकियें गी बी होना शुरु होईया फिर एह् ऐ कि असें डाक्टरें गी दस्सेआ कि टाईमली जेह्ड़ी डाक्टर दी इंट्रवैंशन होई ते फिर फर्क पेईया जाईयै ते फिर ओह्दे बाद पता नी मतलव साह्नू समझ नी आई कि होएआ कियां ऐ रौंह्दियां बी अन्दर गै हियां अस कोई बाह्र बी नेंई भेजदे हे सड़कें पर नी घूमदियां हां अन्दर गै रौंह्दियां हां जिसलै होए ते फिर साह्नू दिक्खेआ नी गेआ कि बड़ा जादा इयां फिर मतलव प्रावलम होई गेई ते थोह्ड़ी तड़फन बी ते फिर असैं डाक्टरे गी सद्देआ इक गी होआ ते फिर दूई गी बी ओह्दे कन्नै होआ त्री गी बी कन्नै होईया काफी देर फिर ओह् बमार रेहियां ते कोई पंदरां बीह् दिन लग्गे उनेंगी ठीक होनें गी ते पता नी होया कियां इयां सफाई बी असैं पूरी रक्खी दी ही ते एह् पता नी कियां आखदे कि कोई ऐसी जगाह् पता नी कोई कट्टी जंदा कुश जां केह् एह्दे मिगी कुश पता नी हा उस बेल्लै कि एह् कियां होया ते डाक्टर आखदे एह् होई जंदा ऐ पशुएं गी होई जंदा ऐ ते जियां कोई जियां कीड़े बी उड्डा दे होंदे न कदैं ओह् कड्डी जंदे न जां केह्दे कन्नैं होंदा ऐ जिसलै थल्लै जेह्ड़ा गोवर ऐ ओह् रपेदा होंदा ओह्दे पर पैर रखदे न ओह्दे कन्नैं कोई ऐसे ओह्दे अन्दर मतलव कि ऐसे प्रावलम होंदी ऐ ओह्दे कन्नैं होई जंदी ऐ जां कियां होंदा ऐ ओह् कुश पता नी लग्गदा ऐ ते फुट्ट ऐंड माउथ डिसीस जिसी आखदे ते पिर मतलव कि गां साढ़ियां थोह्ड़ी कमजोर बी होेई गेईयां हां तुआढ़ी इयां खड़ोई बी नी सकदियां हां खाई बी नी सकदियां हां अच्छे तरीके कन्नैं नां पिया दियां हां अच्छे तरीके कन्नैं फिर साह्नू टैंशन बी होई गेई ते इयां ऐ फिर डाक्टर नै मिगी आक्खेआ कि तुसैं टैम दे मिगी सद्दी लेआ ऐ ते कोई नी होंदा ऐ एह् जानवरें च ते उस बेल्लै कोई सीज़न बी चला दा हा कुतै होर बी बाह्र बी ऐहा कुते गवां न ओह् बमार होआ दियां हां ते आक्खा दा पता नी हवा च गै इयै चीज़ ऐ पता नी ते फिर साढ़े आह्ली बी जिसलै बमार होई गेई ते साह्नू बी फिर बड़ा लग्गेआ ते फिर असैं डाक्टर गी सद्देआ ते पर एह् ऐ कि थोह्ड़ा इलाज़ करवाईयै कोई मतलव एह् ऐ कि तसल्ली कन्नैं डाक्टर नै ठीक कीता बाकी एह् ऐ कि जियां चलो अस ते बंदे बी मतलव बमार होई जंदे ते जानवरें दा ते एह् ऐ कि खुल्ले च रौंह्दे न ते जो बा है प्रावलम ते इनेंगी बी होई जंदी ऐ ते इक चीज़ एह् ऐ कि तुसे तुआढ़ा ध्यान रक्खनां पौंदा अगर तुसें घर रक्खी दी ऐ ते जां तुआढ़ी डेरी ऐ जां जित्थें बी न ध्यान पशुएं दा मता रक्खनां पौंदी ऐ कि के इंसान ते सनाई सकदा ऐ कि मीं प्रावलम ऐं दजां तकलीफ ऐ कोई दर्द ऐ ते जानवर ते बेजुवान ऐ ओह्ते दस्सी बी नी सकदा ऐ ते जानवरें दे ते अगर तुसें घर जानवर रक्खे दा ऐ ते जो बी ऐ ते फिर तुसें मता ध्यान रक्खनां पौंदा ऐ चैक्कर रक्खनां पौंदा दिक्खनां पौंदा ऐ कि मतलव पैर बार बार चुक्का दी ऐ कि जिसलै हत्थ लाओ ते मतलव कदैं लत्त बी मारा दी कदैं जो बी कुश ना कुश ते ऐहा फिर ध्यान कन्नैं दिक्खो ते फिर पता लग्गदा कि नेंई कोई ना कोई तकलीफ ते है जेह्ड़ा बेजुवान ऐ ओह्दे ते फिर समझनां पौना केह् ऐ ते एह् सिर्फ एह् ऐ कि जिसलै अगर तुस कोई अगर घर पशु पक्षी रखदे ओ कुश ऐ ते तोआनू मता दिक्खियै रक्खनां पौंदा ऐ कि ध्यान ते पूरा देनां पौंदा भावें अपनें घर बच्चा होऐ ते बामें कोई जानवर होए ध्यान ते तुहानू पूरा रक्खना पौंदा ऐ इस चीज़ दा